औ मा आटसा आङो भालमारा बिटिसि चेक्रेटारियाव दं आर नोंथाङा सोरमोन औ आमफाय नोंथाङा सोरमोन आंनि नामाथ' रासित ब्रह्म आं बै इउटुबार औ रिपर्टार आमफाय नोंथाङा मा कुइसन नांगौमोन

दा नोंथांनि लामाफ्रा गाज्रि जादों नामा जोें बानायहैनो हागोन नाम नोंथांना मा समस्या जादों बेखौल' बुं आंनि सिगाङाव नोंथांनि नोंथांनि एरियानि एम एल ए आ सोर नोंथांनि एरियानि एम एल ए नि नामा सोर बेखौ बुंदोंल' आं बेनाव फन हरसै नोंथांनि एरियानि एम एल ए नि नामा

राकेश

आंथ' नोंथानि एरियायाव शंकरलालखौ एम एल ए खोनाफेराखैलै शंकरलालआ टि सि एल एल सि शेयारमेनसो बे एलेकसन दारायबानो गांलाबसो जायो